मुर्गी जे छै ने अण्डा जे दै छै ओकर जगह कनिटा अच्छा रहना चाही ओकर टीकाकरण करना चाही कि अच्छासँ अण्डा देतय हमर मुर्गीके अण्डा नहि खराब हुए अच्छासँ रहत बढ़िआँ जगह करबाबय छियै बढ़िआँसँ राखय छियै ओकर जगह अच्छा रहय जैसे कि बढ़िआँ बनय अण्डा ओइठिन बढ़िआँ जकाँ